हैलो अज्जकल सर्दियां न सर्दियां न ते जुकाम होंदा गै ते इस कारण बाहर जाने कोला परहेज करना चाहिदा ठंड बड़ी ऐ घर रौह्ना चाहिदा गर्म पानी पीना चाहिदा ठंडा पानी नेईं पीना चाहिदा बुखार ऐ ते न्हौना बी गर्म पानी कन्नै चाहिदा ठंडे पानी कन्नै निं न्हौना चाहिदा ते परहेज़ करना चाहिदा तली दियां चीज़ां घट्ट खानी चाही दियां सिंपल रुट्टी खानी चाहिदी जियां दाल फुल्का होई गेआ मूुगी दी दाल होई ओह् खाना चाहिदा जां तली दियां चीज़ां नेईं खानी चाही दियां ते साढ़ी क्लीनिक च आयो त्रैऽ टू पंज